ہم جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ لکھنؤ شہر کے رہنے والے ہیں اور لکھنؤ کو اردو کے سلسلے میں چھوٹا پاکستان کہا جاتا ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اردو کی یہاں کتنی مقبولیت ہے اگرچہ یہ مقبولیت سرکار کی نظر میں اتنا نہیں ہے لیکن عام آدمی اردو کو بہت زیادہ اپنے بول چال میں اور اپنے عام زبانوں میں استعمال کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی ترجیح اردو پڑھا پڑھنے کی ترجیح دیتے ہیں تلقین کرتے ہیں اور اگر اسکولوں کی نظام کی بات کی جائے تو بہت سے ایسے اسکول ہیں جہاں پر اردو کا نظام آخری سال تک کے چیئر چلتا ہے بارہویں تک کی اردو چلتی رہتی ہے اور بہت ہی اچھی اردو کچھ کچھ اسکولوں میں تو اردو کو ایک دم لازم قرار دیا گیا ہے کہ اردو کے میں اتنے نمبر لانے ہیں آپ کو ہر حال میں کیوںکہ لکھنؤ کی اگر بات کی جائے تو یہاں عام آدمی کو بھی جو جاہل ہے جو ان پڑھ ہیں وہ بھی اردو بہت اچھی بولتے ہیں کیوںکہ یہاں کی فضا میں اردو ہے اور یہاں لوگ اردو کو بولنا اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں اسی وجہ سے اگر جن کو جن کے اسکولوں میں اردو کا رواج نہیں ہے یا کچھ اسکول ایسے بھی ہیں جہاں پر اردو نہیں پڑھائی جاتی ہے تو وہ لوگ اپنے بچوں کو تعلیم اردو سکھانے کے لیے کسی ٹیوشن کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور وہاں پر چند لوگوں کو بلا کر کے وہاں پر ٹیچروں کو بلا کر کے مہینہ ان کو ہزار دو ہزار روپئے دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو آدھا ایک گھنٹہ اردو سکھاتے ہیں اور خاص رائٹنگ پر توجہ دلواتے ہیں